मुंहिंजे लाइ सभिन खां सुठो पसंदीदा रोटी आहे सिंधियुनि जी मूंखे न मद्रासी रोटी वणंदी आहे न बंगाली सभिनि खां सुठी रोटी आहे असांजे सिंधियुनि जी सरसो जो साग मके जी रोटी चहिरो ढोढो पालक जी भाॼी दाल चांवर पनीर जी भाॼी इहे ॾाढी पसंदीदा भाॼियूं आहिनि मुंहिंजे घरु वारनि खे मुंहिंजी सस खे मुंहिंजे घोट खे मुंहिंजे ॿारनि खे रोटी ॾाढी वणंदी आहे उन्हनि खे ॿाहिरां आईटम न वणंदा आहिनि उन्हनि खे घर जी रोटियूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि जीअं त थी वई पालक पनीर जी भाॼी सरसो जो साग थी वियो मेथी पालक थी वई दाल चांवर थी या पुलाउ थी वियो हिन खां अलावा बिहनि पटाटनि जी भाॼी थी वई जेकी सिंधियुनि जी सभिनि खां फेवरेट भाॼी हूंदी आहे उन सां गॾु ढोढो छा त भाॼी लॻंदी आहे खाइण में टेस्टी टेस्टी इन करे असांजे सभिनि खां सुठी रोटी हेल्थी हेल हल्की फुल्की रोटी सिंधियुनि जी हूंदी आहे सिंधियुनि जी रोटी सभिनि खां बेस्ट आहे ऐं हर कोई रोटी असांजे सिंधियुनि जी रोटीयुनि जी तारीफ़ु कंदा आहिनि जेके बि महिमान ईंदा आहिनि गुणु ॻाईंदा रहिंदा आहिनि चहिरे ढोढे जी त ॾाढी तारीफ़ थींदी आहे जेकी वाह वाह जे क़ाबिल बि आहे